हैलो मुखियाजी तऽ किया नहि बोलै छी कहलहुॅं की से हमरा अथी पंचायतमे जे पानि लागै छै तऽ ओकर रोड पर जे पानि लागै छै तऽ अहाँ की करि सकबै से कहियो ई जे पानि देने हम जेबै अहाँ मुखिया छियै तऽ अहाँ रोड आर बढ़िआँसॅं बनेबै तब्बे ने नहि कतौ बनलै हँ ओहिना पानि लागल छै पानि दने जाइ छियै आ आबै छियै दश नम्बर वार्डसॅं बोलै छी हँ बनाह पंचायतसॅं दश नम्बर वार्डमे छी हमरासभ हँ वार्ड सदस्य शंकर भेलै शंकर मुखिया ओ ओ नहि सुनवाइ करै छै नहि ओ नहि सुनवाइ करै छै अहाँ की करबै से कहियो हँ हँ हँ हँ अथी नाम छियै शंकर मुखिया हँ हँ नहि

कथी नहि नहि गेल नहि टंकी वनकी नहि बैसल यऽ नहि नहि कुछोक नहि व्यवस्था भेल यऽ ओहिना पानि देने हेलकऽ जाइ छियै पानि देने हेलकऽ आबै छियै बहुत दिक़्क़त छै कान बात नहि दै छै नहि हँ कहाँ कान बात दै छै

कहै छियै सुनबा करबै नहि करै छै की करबै हम से कहियो केना की करतै लोक क़हैत कहैत थेथर भए गेलियै हमरे आर नहि लै छै आइ काल्हि घूस खाइ छै ने घूसे पर दुनिऑं जाइ छै तैं केओ मुखिया बनै छै सरपंच बनै छै केओ ने किछु कए पाबै छै हँ